पाव भाॼी पाव भाॼी ठाहिण जी रीत पहिरां सभु भाॼियूं पटाटा टमाटा वांॻण गोभी दुधी ॿिया इलाही बि शयूं विझी था सघूं पर असां ख़ाली पंज ई शयूं विझंदा आहियूं हा पंज शयूं सिधो अन बॉएल पहिरां त धोई साफ़ु करे पर कुकर में पाणी विझूं पाणी विझी करे जेतिरी भाॼियूं हुजनि एतिरियूं भाॼियूं हुजनि हुन में हेतिरो ई पाणी विझी करे मथां जीअं भई आहे न वधीक न कुकड़ खां थिए बसि सिटियूं पोइ बंदि करण जी कुकड़ बंदि करे अने सिटियूं पंज छह सलंग वॼाए छॾण जूं सिटियूं जीअं वॼंदियूं वञनि तीअं वरी तव्हां पंहिंजो ॿियों कमु करे छॾियो बसर कटियो थूम कटियो टमाटा टमाटा पीसे छॾिजो अने थूम जा ॿ तरीक़े सां क्रश करे थूम अने आदू इहे ॿई क्रश करण जा हेॾा कुकड़ में सिटी लॻी वेयूं हा कुकड़ में सिटी लॻनि कुकड़ ठहणु रखी छॾियो अने रखो सिपरी सिपरी रखी तेल विधोसीं तेल विझी पाणि थूम जेकी पाण इहा क्रश कईसीं न थूम अने आदू ई ॿई पहिरां पाणि अने हा पोइ साओ मिर्च साओ मिर्च बि इअं विझण जो अहिड़ी तरह क्रश करे पोइ पाणि इहो विझो थूम अने आदू अने साओ मिर्च इहे टई वस्तू पहिरां चङो तेल चङो तेल विझ जो थोरो तेल में पाव भाॼी कोन सुठी लॻंदी अथव हा पोइ वरी पाव भाॼी जो न गरम मसालो बज़ारि में मिलंदो अथव पैकेट हा कोई बि पैकेट रामदेव जो वठो या अहिड़ी त को बि कंपनीअ जो वठंदव न हा पोइ आहे न अहिड़ी तरह पोइ वरी इहा पाण ई विधोसीं थूम बसर पोइ बसर विझी छॾण जो पहिरां थूम विझण ई थूम जी पेस्ट अने पोइ बसर थोरा फ्राए भाई पिंक इअ गुलाबी कलर जो करे पोइ मथां टमाटा विझोसि टमाटा जीअं विझंदव नी पोइ थोरी देरि स्लो ते बंदि करे छॾिजो धीमो साव घटि गैस करे घटि करे छॾियो गैस अने पोइ वरी तव्हां ढक ॾेई छॾो ढक पंज ॾह मिंट ढक इअं ॾेई छॾियो थोरी देरि खां पोइ ढक उहो खोलियो ढक खोले ॾिसो त आहे न ई सभु मैश थी विया आहिनि पाण में मसाला पोइ वरी आहे न इअ पाणि केवीअ सां क्रश कयो अने सभु मसाला विझोसि हिन में मिर्च हैडु लूणु इहे टई मसाला विझी अने जेको तव्हां गरम मसालो विधो इहो साइड में रखी छॾियो त पोइ आहे न जीअं तव्हांजी पाव भाॼी वरी इहा थोरो आहे न हिन खे मंदिड़ो हणोसि पाव भाॼी में कुकड़ में ई तव्हां कुकड़ खोलियो अने पोइ मां जेकी भाॼी पेई आहे न पाणि बांफीसीं बांफियल भाॼीअ खे मंदिड़ो हणो मंदिड़ो हणी करे अने तव्हां ई पाणि टमाटे जो जेको सभु ठायोसीं न वस्तू सिपरीअ में सभु मिक्स करे अने पोइ चङी मिक्स कजो इअं जीअं सभु हिक सरखो थी वञे ने हा सभु हिक सरखो थी वञे अहिड़ी तरह पोइ आहे न मसाला बसाला भभराए करे मस्तु टेस्टी फुल थिए हा केर त चीज बि तव्हां विझो बटर बि विझंदा अथव हा बटर त ॾाढो मस्तु लॻंदो आहे मुंहिंजा ॿार त इअं आंगुरियूं चटींदा अथव ॾाढी मस्तु वणंदी अथनि पाव भाॼी पाव भाॼी त माना मुंहिंजे हथ जी त माना इअं माना चवणी पिए हा हा हा अने मुंहिंजी छोकिरी त वरी एतिरी पाव भाॼी ॿिए ॾींहं जी रखियल ॾाढी वणेसि वरी

हिकिड़े ॾींहुं त खाईंदी ई खाईंदी वरी ॿिए ॾींहुं फ्रिज में ममा रखी छॾिजा मूंखे ॾाढी वणंदी आहे पाव भाॼी हा पोइ वरी इआ थिए वरी हेॾा वरी पाणि जेको इहो टमाटो अने ई सभु कयोसीं न मिक्स हिन में वरी आहे न भाॼी विझण जी भाॼी विझी करे थोरो सो पाणी थोरो पाणी विझी करे अने से मिक्स करे ऐं मंदिड़े सां मंदिड़े सां न केवीअ सां मिक्स करे पोइ आहे न सिझणु रखी छॾियो जीअं सिझंदी वेंदव तीअं हेॾी टेस्टी हेॾी टेस्टी थींदव जेकी त मस्तु ॾाढी मस्तु थींदी पाव भाॼी तव्हांजी हा पोइ अने चङी देरि पाणि सिझणु रखीसीं न सिझणु रखी अने हेॾा पाणि पाणि ब बसर कटंदासीं बसर टमाटो हुनजे साथ पापड़ तरियल बि आहे न रखंदा आहियूं पाव भाॼीअ में ॿारनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि पापड़ तरियल पापड़ जीअं तरियोनी पोइ म चोकटा करे कटे ईअं कीअं पाणि वेड़िबो आहे फुलको कीअं पाणि वेड़िंदा आहियूं तीअं पोइ इहो इअ पापड़ वेड़ा ऐं तरे करे पोइ अने चोकटो फुलको कीअं कंदा आयूं चोकटो ॿिए दफ़े चोकटो करे अने पोइ कटिंग करे छॾण जी हितां खां पापड़नि जी हुन में वरी बसर अने हेॾा साओ मिर्च धाणा विझो नी हुन में अन टमाटो कटिंग करे पोइ बसर पाणि अहिड़ी तरह बसर जो सॼो सभु गॾु ठाहे करे रखी छॾिजो अने पोइ बि इअ आहे न अहिड़ा पापड़नि जो जेको पाणि कयोसीं न चोकटा हुननि जे मथां थोरो इअं मस्तु भभराईंदव नी अहिड़ा पापड़ मस्त थींदा नी तरियल ॾाढा मस्तु ॿार त उंगलियूं चटे छॾींदव हा ॾाढो टेस्टी थींदा आहिनि इअं भई वरी हेॾा पाव भाॼी आहे न पोइ स्लो ते पाणि रखीसीं नी स्लो धीमे ते पाणि रखीसीं पाव भाॼी उहा पाव भाॼी ठही तयार थींदव स्लो ते रखी हिकदमि मस्तु अन तड़का ॾेई करे गरम मसाला ई उहा चटिणियूं विझी करे ठाहे रखी छॾोसि हेॾा वरी पाणि पापड़ तरियासीं नी हूअं पापड़नि में हीअं ॿुधायमि तव्हांखे बसर टमाटो अने सावा मिर्च अने धाणा इहे सभु तरे करे पापड़ तरियल हुजनि हिन मथां भभरा छॾण जा हा इहे त थी विया पंहिंजा अने हेॾो टेस्टी थींदव नी इअं पापड़ त हींअर असां हिक होटल में वियासी नी हूअं चालीह रूपए पापड़ इहो तरियल चालीह रूपया वीचार त कयो पाण खे पाणि घर में केतिरो सस्तो थो पिए हा वरी मुंहिंजा डोसा त हेॾा मस्तु थींदा अथव जाम मस्तु हिकिड़ो ॾींहं मां खीरो ठाहींदी आहियां मुंहिंजा ॿार चवंदा आहिनि ममी वधीक खीरो ठाहे जा हा भई हिकिड़े ॾींहं त खाए नी हुन मां खीरूं ठाहियां खीरूं कीअं ठाहींदी आहियां पहिरां दालि भई चारि ग्लास पाण खे विझणा आहिनि अहिड़ी तरह पोइ टे ग्लास पाणि चांवरनि जा पुसायूं अने हिक पाणि पापड़नि जी दालि अछी हूंदी आहे न उहा अहिड़ी तरह चारि पुसाए करे गॾु रखी छॾणनि जा हा चारि पुसाए करे रखी छॾयूं राति जो पुसाया अने ॿ टे कलाकनि खां पोइ भई राति जो पाण पुसाए त सुबुह जो करे था सघूं सुबुह यो हिकदमि मैश थी वेंदा आहिनि पोइ मिक्सर जी जार में पाणि पीसे छॾींदा आहियूं इअं जीअं पीसींदासीं त अन पोइ मंझंदि जो पाणि हाथो अची वेंदा आहिनि चङो उस ते रखी छॾण जो दॿो भरे पोइ मिक्सर में पीसे करे हिकदमि मस्तु पीसण जो हा पोइ उस ते रखी छॾियां बसि शाम खां पोइ त मुंहिंजा ॿार खाइण शुरू करनि डोसा छा त ख़ुशि थी वेंदा आहिनि हिन में केतिरी वैरायटियूं ती थियनि उत्तपम प्लेन डोसा हा अने मसूरी डोसा थियनि उत्तपम थिए ऐं अलाए घणनि नमूननि जा नंढा नंढा पिजनि वागुंरु ठाहींदा आहिनि इहे हा हा त हेड़ा डोसनि जा त इलाही नमूना थींदा आहिनि ॿार ख़ुशि थी वेंदा आहिनि वरी उहा त मुंहिंजी धीअ ठाहे ठाहे वरी सावरनि वारा बि ख़ुशि छाकाणि त सावरनि खे रैसिपी मोकिलींदी आहियां त उहा बि ख़ुशि थी वञनि त उहो ई मुंहिजी छोकिरी छा त डोसा थी ठाहे पेई ॾिसो त सईं टेस्टी टेस्टी हा ॾाढा मस्तु ठाहींदी आहे मुंहिंजी छोकिरी उहा त डोसा ॾाढा मस्तु थी ठाहे माना इअं सावरा ई ख़ुशि थी वयसि डोसा ठाहिनि ई छोकिरी मुंहिंजा खाइनि त माना सावरा ख़ुशि थियनि त अहिड़ी तरह पोइ असां डोसनि जी डोसा बि ॾाढा असां खाईंदा आहियूं अने रैसिपी तव्हांखे मां ॿुधाईमांव डोसा अने दालि वरी ठाहियूं पाणि जीअं दालि त बॉयल कयूं तूअर जी पुसाए करे पहिरां रखी छॾूं कलाक खनि पुसायां अने पोइ वरी सिटियूं हणाया ॿ टे टमाटा चङा विझी करे अने सावा मिर्च सभु विझी करे सिटी हणायूं पंज छह सिटियूं हणाए मंदिड़े सां ईअ करेसि क्रश त छा त मुंहिजी दालि पाणी विझी करे मथां ॿ टे टेक ॾेई करे बंदि करेसि कुकर में विझु धाणा मिर्च हैडु वरी लीमणो विझु छा त स्वाड सवादु थो अची वञे पियो दालि बि हेड़ी मस्तु थींदी आहे नी माना ईअं ॿार त आंगुर ई चटींदा अथव असांजे घरु डोसा वरी ॿाहिरि खाइण ई वञनि केर बि हा चवे ममी डोसा त माना तुंहिंजे घरु हथ जा